हम एगो मूर्ति कलाकार छी जैमे हमरा मूर्ति रङ्गयमे बड़ी ही कठिनाइ होइत अछि जेनाकि भगवानके हम मूर्ति बनेलहुँ आओर जेना कोनो कोनो एहन जगह छै जे रङ्गयमे बड़ा दिक्कत होइए जेना माँके आँखिपर या हाथ आओर पर जे पेंट करय छी बड़ा कठिनसँ रङ्गऽ पड़ैय माताके जे रङ्गय छियनि ओ बड़ा कठिन छै रङ्गनाइ ओइमे हमरा रङ्गयमे बहुत मेहनत पड़ैय आओर हमरा सब बहुत गलती भी होइए ई नहि छै जे गलती नहि होइए बहुत गलती होइए हमरासँ माताके अगर कलर कतहु दैके तऽ कोनो रङ्ग कतौ दिया जाइ छनि अइ सभपर हम सुधार करब आओर नीक जेना रङ्गब बड़ा कठिन छै रङ्गनाइ ई नहि छै जे कतहु कोनो कलर दऽ कऽ रङ्गि दियौ तेना तऽ नहि होइ छै अइ दुआरे बड़ा कठिन छै ई रङ्गनाइ माताके मूर्तिके रङ्गनाइ पहिले तऽ बनबयमे कठिन छै फेर ओकरा रङ्गनाइमे बहुत ही कठिन छै कतऽ कोनो रङ्ग पड़तइ नहि पड़तइ